गुजरात में खेल संबधी जेके दुर्घटनाऊं थियण जी संभावना रहंदी आहे त उन में गोर्मेंट जेकी आहे उहो ऐं पंहिंजा खेल जा जेके आहिनि उहो स्टेडियम वग़ैरह ठाहे करे प्रोवाइड करे थी पई ऐं उते जेके आहिनि ट्रेंड माण्हू रखिया वञनि था पिया जंहिं सां इहे काई बि दुर्घटना न थिए ऐं उते प्रोपर उन्हनि खे जेके आहिनि इक्युप्मेंट्स वग़ैरह प्रोवाइड कया वञनि था जंहिं सां दुर्घटनाऊं घटि थियूं आहिनि उन जे लाइ घणो कम अञा करण जी ज़रूरत आहे ऐं रांदि कंदे कंदे अचानक कंहिं खे हार्ट अटैक वग़ैरह अचे त उन्हनि जे लाइ बि अॼु कल्ह जे को आहे ट्रेनिंग व्यायाम जी ॾिनी वञे पयी त व्यायाम जे ज़रिये माण्हू जेको आहे पंहिंजो पाण खे बचाए सघे थो पियो ऐं व्यायाम सां शरीर जेको आहे उहो लचीलो ऐं शक्तिवर्धन थिए थो पियो ऐं इहे सभु प्रशिक्षण ॾियण जे लाइ गुजरात सरकार माण्हू लॻाए रही आहे जिन में कि अञा घणो कम करण जी ज़रूरत आहे